हां कपड़े सींदे हे सिक्खदे हे कुसै कोला कुड़ियें कोला सिक्खने ते फिर सीह्ने जैसे जैसे डिजाईन आन उआं कुड़ियें दस्सना ते फिर ओह् सीह्ने असें ते गलती होऐ ते तां बी उनें आक्खना इ'यां निं इ'यां करो ते फिर उनें जि'यां दस्सना ते असें फिर उ'यां करना चाची होंदी ही मेरी स्हेलियां होंदियां हि'यां मेरियां बस उंदे कोला सिक्खनी जाच ते सिक्खियै ते उसलै सींदे हे पर हून नेईं सींदे सींदे जमाना गै उै निहा हा की सीऽ गै लैंदे हे सिद्धे पद्दरे सीह् गै लैंदे हे माड़े चंगे हून ते नमें नमें डिजाईन कुड़िया सीआ दि'यां इ'यां बी दस्सदे हे अस ते सींदे हे अपने कोला बनाई लैना कोई दस्से ते ऐहे सिक्खना करना ते ओल्लै कपड़े बी होर होर होंदे हे पैह्ले जमानै च पंजाह् सट्ठ साल पैह्लें फर्क गै ऐहा ते अज कल्ल नमें नमें कपड़े आये दे नमें नमें बच्चे आये दे नमें नमें डिजाईन आये दे ते अज्जै कल्लै दे उऐ सीआ दे न ते उऐ करा दे न अस बी ऐहा टाईम अस बी सींदे रेह् आं अस बी करदे रेह् आं ते हून बी चलो हून बी जेह्ड़ा माड़ा चंगा होऐ अपने सीह्ने लेई करी गै लैने आं माड़ा चंगा ते सुक्खै सिक्खियै करी लेआ ऐ कम्म बी बड़े होंदे सीह्ने केह् होंदे हे ते उै जेह्दे कोल मशीन होनी ते उन्ने सिक्खी लैनी ते जेह्दे कोल मशीन होऐ उन्ने सिक्खी लैनी किन दस्सदा हा पैह्लें जेह्ड़ियां जाच दस्सदियां हि'यां ओह् आक्खदियां हि'यां की पैह्लें मशीन आह्नो अपनी ते फिर ओह् लैनियां ओक्खै सोखै सीह्ना ते दस्सना ओह् सींदे रेह् आं ते हून ते कुड़ियें बथ्हेरियां मशीनां रक्खी दियां ते सीआ दि'यां दिक्खी दिक्खी बी सीआ दि'यां ते सिक्खी सिक्खी बी सीआ दियां बुना दियां बी ते कड्ढा दियां बी ऐ ते दिक्खियै गै कुड़ियां अजकल्ल करी लैदियां पढ़े लिखे दे बच्चे न ते ओह् दिक्खियै कम्म करी लैंदे कोई सलाही होऐ कोई बी कम्म होऐ स्वेटर कोटी बुना दियां कुड़ियां दिक्खी दिक्खी सिलाई करा दि'यां न दिक्खियै हर कम्म अजकल्ल जेह्के फोन च आवा दे न ते सारे दिक्खी दिक्खियै सारे उऐ कम्म करी लैदे न ते असें बी दिक्खियै करना पैह्लें ते अस सिक्खियै करदे हे आं आं सूई धागे कन्नै सीह्ने ते स्वेटर बूनने कोटियां बुननियां ते ओह् दूऐ धागे होंदे हे ओह बारीक होंदे हे उंदे कन्नै करदे हे ते अजकल्ल ओह्कड़ा कोई कम्म गै निं रेह् दा आंन्हाड़े बी पौंदे हे मंजी कन्नै करी करियै ते बड़े कम्म करदे आं मंजी खड़ेरनी नाड़े बुनने दस्सने साढ़ी मां नै सानूं ओह्बी बुनने स्वेटर बुनने उसलै ते चलो ठीक ही कुड़ियां किट्ठियां बौहंदियां अजकल्ल कुड़ियें गी टैम गै निं उऐ की किट्ठियां बौहंदियां हि'यां ते अजकल्ल बच्चें ई टैम गै निं पूरी ध्याड़ी बेचारें ई उनेंगी टैम निं बडलै स्कूल आह्नियें ट्यूशनां ते सारी ध्याड़ी बच्चे बिज़ी गै रौह्ंदे न कोई टैम निं होंदा ते अजकल्ल केह् करना बेचारें आं